मैंने शर्ट खरीदी थी और बाजार से जिसकी गुणवत्ता बहुत बेकार रही और मुझे अधिक पूंजी उसके लिए खर्च करनी पड़ी थी और बाद में पहले एक दो दिन पहनने के बाद उसे रंग निकालने लगे तथा धोने के बाद उसमें से रेशे जैसी चीज़ें निकलने लगी तो मैं अन्य लोगों को भी सलाह दूँगा कि इस प्रकार की शर्ट से हमें बचाना चाहिए तथा लोगों के और विज्ञापन के दबाव में आकर क्योंकि मैंने विज्ञापन देखने के बाद उस कंपनी के सेट खरीदी थी तो मैं यही सलाह दे रहा हूँ कि विज्ञापन के झांसे से में ना आकर हमें हमें गुणवत्ता के हिसाब से शर्ट खरीदनी चाहिए जो मुझे नुकसान हुआ और उसमें वह नुकसान आने किसी को भी ना हो इसके लिए मैं लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ साथ ही साथ मैं अब दूसरी कंपनी का शर्ट खरीदने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे कि मुझे हुए नुकसान की मैं भरपाई कर पाऊं